असांजे रंधिड़े में सिंध याने की सिंधियुनि जे रंधिड़े में ऐं जुदा जुदा हर क़िस्म जा बासण थींदा आहिनि जिनखे असां जुदा जुदा तरीके सां इस्तमाल करे सघंदा आयूं जीअं की तई थी वई कुकर थी वियो तवो चमचा कटोरियूं थालियूं हिननि खे असां अलॻि अलॻि तरीक़े सां इस्तेमालु कंदा आहिनि जीअं की तईअ में असां भाॼी ठाहींदा आहियूं कुकर में असां दालि या चांवर ठाहे सघूं था ऐं तवे ते असां कई फुलका पचाईंदा आहियूं या डोसो ठाईंदा आहियूं तईअ में खीचा पापड़ बि तरे सघूं ता कचरी थी वियूं खीचा थी विया पापड़ थी विया तई में असां खुले नमूने तरे सघंदा आहियूं तए ते कॾहिं कॾहिं असां फुलका पराठां हर तरह जा जेको आटे सां कोई बि शइ असां त्यारु करे सघंदा आहियूं सुजी जी बि कोई व्यंजन तयारु करे सघंदा आहियूं तए जे मथां ऐं कुकर में त घणो करे भुॻा चांवर थिया या चांवर थिया सादा चांवर थिया दालि थी या वधण थेयो वधण में असां तड़िके लाइ इस्तेमालु कंदाऊं हुननि में तड़िको ॾेई करे असां दालि विझी सघूं था ईअं असांजे अलॻि अलॻि बासण जी इहा ई ख़ूबी आहे